असांजे घर में जॾहिं शादी थींदी आहे तॾहिं असां सभु गॾिजी डांस सिखंदा आहियूं पोइ शादी में जॾहिं तेल लॻंदो आहे तॾहिं सभु गॾिजी डांस कंदा आहियूं ऐं लाॾा गाईंदा आहियूं झूलेलाल जो चालीहो लॻंदो आहे तॾहिं सभु छेज हणंदा आहियूं ऐं नचंदा आहियूं झूलेलाल जे चालीहे ते बहिराणा ठाहींदा आहियूं जोति जगाईंदा आहियूं ऐं परसाद विरिहाईंदा आहियूं जाम नचंदा आहियूं जॾहिं असांजा गुरु ईंदा आहिनि तॾहिं असां सभु गॾिजी भॼन ॻाईंदा आहियूं असांजा गुरू ईंदा आहिनि तॾहिं असां झाकियूं कढंदा आहियूं मां बि उनमें राधा थींदी आहियां के सुदामा बणजंदा आहिनि के गोपियूं बणजंदियूं आहिनि के ग्वाल बाल बणजंदा आहिनि कृष्ण भॻवान जो जनम राति जो ॿारहें बजे थींदो आहे उन महिल सभु गॾिजी भॼन गाईंदा आहिनि डांस कंदा आहिनि रामभूमि जो जनम ॾींहं जो ॿारहें बजे थींदो आहे तॾहिं असां क्लास में वञी डाडिंया सिखंदा आहियूं ऐं नएं नएं नमूने जा डाडिंया कंदा आहियूं गणपति में असांजे कॉलोनी में प्रोग्राम थींदा आहिनि ऐं नंढा ॿार नचंदा आहिनि गणपति जी आरती कंदा आहियूं भॼन गाईंदा आहियूं असांजा ॿार उनमें भागु वठंदा आहिनि बसि